हाँ नमस्ते सर हाँ सर बताइए क्या बात है अच्छा सर

अच्छा सर हाँ हाँ सर मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा अरे अरे सर ये तीन हजार

कितनी दूरी है सर कि दूरी दूरी कितनी है सर

हाँ तो सर जब आप कहेंगे तो उसमें जितना कहेंगे उतनी छूट मिल जाएगी आपको हाँ हाँ दस हाँ हाँ नहीं सही कहे रहे हैं सर तो बीस परसेंट की छूट हो जाएगी तो हाँ हाँ हाँ हाँ सर हाँ ओमे बड़ी वाली सर आठ सीटर न आप बताए हैं तो आठ ही सीटर की मिलेगी हाँ हाँ हाँ तो जब आप कहिए तब ठीक सर आ जाएँगे ठीक सर भेज देंगे हाँ अच्छा सर हाँ तो जब इच्छा होगी तब आ जाइएगा सर हम मिल लेंगे आपसे मीट कर लेंगे हाँ सर हो जाएगा लगेज भी है तो कोई बात नहीं हो जाएगा हाँ हाँ सर हाँ हाँ सर हो जाएगा नहीं सर कोई बात नहीं ठीक है सर तब तो आप उसका रोल जान ही रहे होंगे कैसे क्या करना है है कि नहीं सर

ठीक सर ठीक हाँ हाँ सर हाँ ठीक सर अच्छा सर ठीक सर ठीक है जितना समय आप बताएँगे उससे पहले हम आ जाएँगे सर ठीक सर

हाँ अरे सर चिंता मत करिए ठीक सर हाँ सर हाँ और बढ़ियाँ है सर ठीक सर और बताइए सर

अर्टिका सर हाँ हाँ सर ठीक है अच्छा ठीक है सर नमस्ते ठीक